औ आं भिदिअ गेम गेलेयो आरो आं गेलेनाय भिदिअ गेमसनि मुंफोरानो जाबाय बि जि एम आइ बेथेल ग्राउन्द मबाइल इण्डिया आरो केन्दि क्रास आङो बेफोर बादि गेमखौ जेब्ला गेलेयो

आंनि खर' मेलेमखौ सानथि मोनो आरो आं बेफोर बायदि खेलाखौ जेब्ला आङो लेखा फरायनानै एबा माबा मोनसो सिथ्रेसआव थायो अब्ला आङो आंनि साननाय हनायफोरखौ सिथ्रेस जानायनिफ्राय बारगनो थाखाइ आङो केन्दि क्रास नङाबा बि जि एम आइ गेम खौ गेलेयो

बे गेमनिफ्राय जोबोर गेलेगिरि बिथां मोनानो मानसिबो जाबोबाय इउथुबारबो जाबोबाय आरो ससेल मिदियाआव बिराद मुंदांखा जाबोबाय जेरै बि जि एम आइ गेलेनानै इउथुबारसफोरा सिथ्रिम खालामो इउथुबाव हगारो साबसक्राइबार बारायो आरो

फायसा खामायो बेबायदिनो आथिखालनि ससेल मिदिया जुगावबो सोलोंथाय आरो सोलोंथाय लायैफोर सुबुंफोराआबो बेफोर बायदि खेला एबा दुलाजों इनबलफ जानानै फैसा थाखा खामायनो हायो बेबायदिनो माखासे सुबुं फोरा एबा स्टुदेनफोरा जेब्ला गावसोरखौ सिथ्रेसआव थानाय बायदि मोनो अब्ला बिसोरो बैफोर बायदि भिदिअ गेमसखौ गेलेयो आंबो बेबायदिनो जेब्ला दिप्रेसन एबा सिथ्रेसआव एबा मानिबा थेनसनाव थायो बे समाव आंङो बि जि एम आइ एबा केन्दि क्रास खौ गेलेयो